पहिरियों अॼु जे ज़माने में माण्हू पंहिंजो वक़्ति कीर्तननि में सत्संगनि में गॾु वेही करे भॻवाननि जी गाना गाना ॻाइण में वक़्ति गुज़ारींदा हुआ धीरे धीरे पोइ रेडियो आयो माण्हू रेडीयो ते गाना ॿुधणु लॻा मौज मल्हाइणु लॻा तंहिंखां पोइ अछी कारी टीवी आई जंहिंमें ख़ाली कुझु चैनल ई हलंदा हुआ छाया गीतु दूरदर्शन आरतवार आरतवार ते ख़ाली हिकु पिक्चर हलंदी हुई कंहिं कंहिं जे घर में टीवी हूंदी हुई त माण्हू सबु ॼणा हिकु हंधि वेही करे ॿियनि जे घरु वञी करे टीवी ॾिसंदा हुआ आरतवार आरतवार ॾींहुं उहे के पिक्चर बि ॾिसंदा हुआ अगरि जे पिक्चर नथी हले की ॿाहिरि जी पिक्चर ॾिसिणी आहे त डी वी डी प्लेअर वठी करे उन में कैसेट ॾिसी हलाईंदा हुआ तंहिं खां पोइ वरी रेडीओं ते गाना ॿुधंदा हुया अॼु जे ज़माने में त नेटफ्लिक्स अची वियो आहे हॉटस्टार अची वियो आहे पिकाशू ते माण्हू टिवियूं था ॾिसनि सभिनि जे घर घर में वॾियूं वॾियूं टीवियूं आहिनि सतरि पंजतरि सेंटीमिटर जूं वॾियूं वॾियूं टीवियूं आहिनि तंहिं खां पोइ वरी ज़ी टीवी आहे अलॻि अलॻि चैनल अची विया आहिनि कलर्स अची विया आहिनि स्टार प्लस तंहिं खां पोइ वरी मोबाइलनि ते बि माण्हू पिक्चरूं था ॾिसी सघनि सभु सुठी सुविधाऊं मिली रही आहिनि माण्हुनि खे घर वेठे माण्हू पिक्चरियूं ता ॾिसी सघनि ऐं घर वेठे टिकेटियूं था बुक करे सघनि तंहिं खां पोइ वरी जॾहिं मर्ज़ी पए तॾहिं उहे पंहिंजी पिक्चर ॾिसी मौज मल्हाए था सघनि जॾहिं जंहिंखे टाइम मिले उहो पंहिंजो पिक्चर ॾिसी थो सघे यूट्युब ते एॾा रील्स था अचनि माण्हू यूट्युब ते रील्स था ठाहिनि इंस्टाग्राम ते रील्स था विझनि माण्हुनि जी लाईफ जामु पहिरीं खां सुठी थी वई आहे पहिरियों बोरींग ज़मानो हुयो हाणे माण्हू जामु एंटरटेनमेंट थी विया आहिनि जामु सुठी तरह पंहिंजो हुनरु बि था ॾेखारनि पहिरींअ जे ज़माने में माण्हुनि खे हुनरु ॾेखारणु जो ज़मानो न हुयो अॼुकल्ह माण्हू हुनरु बि था ॾेखारनि जामु सुठी तरह पंहिंजी ज़िंदगी पिया जीअनि जॾहिं चाहे तॾहिं ॾिसी था सघनि रीआलिटी शोज माण्हू टिवीअ ते ॾिसी ता सघनि लाइव शोज जीअं क्रिकेट आहे भई वर्ल्ड कप इहे टि क्रिकेट फुटबॉल मैचूं माण्हू लाइव था ॾिसी सघनि जामु मस्ति मौज था वठनि माण्हू